साढ़े जेह्ड़े हत्थै दे बने दे मतलब जेह्ड़े अस आक्खने उसी इं'या कपड़े दा ओह् जेह्ड़ा ऐ कि लोकें गी अज्ज धोड़ी में जिन्ने बी कपड़े सीत्ते होङन नी ओह् लोकेंगी बड़े पसंद आए क्योंकि अज्ज तोड़ी में कोई बी कपड़ा ऐ निं ओह् खराब निं कीता कुसै दा लोकें गी बड़ा पसंद आया मेरे कपड़े डिजाईन कीते दे इक्क बारी होया हा की मेरी सिस्टर ऐ लौह्की उ'नें मतलब ओह् खराब करी ही शर्ट इं'या में अंदर रक्खी दी ही उ'नें कट्टी ही उ'नेंगी पता निं चलेआ केह् करना केह् नेईं ते ओह्दे कारण बड़ा इश्यू बनेआ हा ते में ओह् साढ़े कोला पैह्लें कपड़े मंगदे रेह् पर भी उ'नेंगी असें पैसे देइयै प्ही चुप्प कराया हा बाकी मेरे कोला तां अज्ज तोड़ी कोई बी गलती नेईं होई ऐ क्योंकि कोई बी कम्म करनी आं ते स्हेई करनी आं कपड़े जेह्ड़े हैन तां ओह्बी में बी लोकें ई बड़े पसंद आंदे एह्बी इक्क जेह्ड़ा ऐ बंदे च हूनर होंदा कपड़े सीना कोई बी कम्म होइया ओह्दे च इक्क हूनर होंदा बंदे च बाकी लोकें दा इ'यै फीडबैक ऐ कि लोक जेह्ड़े हैन ओह् मेरे कपड़े बी सीते दे न कपड़े बी सीते दे जां उ'नेंगी बड़े पसंद आंदे डिजाईन पाए दे होंदे जेह्ड़े में ते ओह् बड़े पसंद आंदे लोकें ई अज्ज धोड़ी कुसै असें ई निं आक्खेआ कि तुस शैल निं सीते दे जां ढिल्ली आई जां प्लाजो खराब होई गेआ जां कोई सलवार खराब होई ऐसा अज्ज तोड़ी कुसै नै निं आक्खेआ ऐ एह् सारें लोकें तारीफ ई कीती ऐ लोकें ई बड़े पसंद आंदे न मेरे कपड़े अगर बंदा शैल कम्म करग ते जादै कोला जादै बंदे आने कम्म बी अच्छा चलना एह् इक्क बिज़नेस होंदा एह्बी शैल चलना कम्म